کام کاج گھر والوں اور دیگر ذمہ داریوں کے درمیان پڑھنے کے لیے وقت نکالنا چیلنج ہو سکتا ہے لیکن کچھ حکمت عملیاں اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اپنے دن کا شیڈیول بنائیں اور اس میں پڑھنے کے لیے مخصوص وقت مختص کریں اہم کاموں کو پہلے انجام دیں اور غیر ضروری کاموں کو ملتوی کریں دن بھر میں مختصر وقفوں میں پڑھنے کی عادت ڈالیں جیسے کھانے کے بعد یا بریک کے دوران گھر والوں سے تعاون حاصل کریں تاکہ آپ کو کچھ وقت تنہا پڑھنے کے لیے مل سکے بچوں کے سونے کے اوقات میں پڑھنے کی کوشش کریں ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ منتخب کریں جہاں آپ بلا رکاوٹ پڑھ سکیں آڈیو بکس یا ای بکس کا استعمال کریں جو آپ کہیں بھی سن یا پڑھ سکتے ہیں روزانہ ایک ہی وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائیں اگر زیادہ وقت نہیں ملتا تو کم از کم روزانہ پندرہ بیس منٹ پڑھنے کی کوشش کریں پڑھتے وقت اہم نکات نوٹ کریں تاکہ آپ وقت کی کمی کے باوجود مطالعہ کو یاد رکھ سکیں ان حکمت عملیوں کو اپنا کر آپ اپنی مصروف زندگی میں بھی پڑھنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں